ہلو سر سیگی سے بات کر رہیں جی سر میں ابھی آڈر کر رہا تھا تو میرے کو جو اے سو ڈسکاؤنٹ کوپن آیا ہے تو اس ڈسکاؤنٹ کوپن میں جو اے سو اگلا آڈر اگر دیں گے تو ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ بول رہے دے رہا ہے تو اگلے آڈر میں جتنا بھی میں آڈر کروں گا اس میں کیا ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا جی جیسے ہزار روپئے کا بل ہو رہا تو اس میں سے کتنے پا ففٹی پرسینٹ بولے تو پانچ سو روپئے ہوں گے جی تو میں ہزار روپئے کا آڈر کروں گا تو پانچ سو روپئے مجھے پے کرنے ہوں گے اوکے سر ٹھینک یو سر